अह मा हा अह अह मामोन औ अह अह अह

हागोन दे अह अह अह अह अह अह अह अह मेगंख'

अह

अह अह जायो हो अह खोनादों अह अह अह अह

अह अह फैसाखो अह आंहाबो लस जाया आरो नोंस्राबो लस जानाङा बिदियै अह औ

अह औ मोनलांगोन दे मोनलांगोन मोनलांगोन अह खालामगोन दे मोनखालांखागोन दे मोनखागोन औ रिस खालामा दे मोनगोन दे उम औ अह औ औ औ अह

औ ला लाखिगोन दे जागोन दे औ जा अह अह जागोन दे जागोन अह अह दे